उन्दै समाव आं दावबायनानै मोजां मोनोमोन माने बे दावबायनाया मानसिनि जिउआव जिउनि मोनसे रंजानाय मोनसे आयदा आं फरायसा समावनो आं लोगोफोरनाव थांनानै जोबोद मोजां मोनोमोन जोंनि क्लास फ्रेन्डनि न'आव बिथांमोननाबो फैयोमोन जोंनाव आरो आंबो बिथांमोननाव थाङोमोन बेबायदिनो माने फरायनाय समाव दावबायनायखौ जोङो लोगो लेवाजों जोबोद माने मोजाङै जों फाथाय हरनो हादोंमोन समा रावखौबो नेया बेबायदिनो समाआ सफैयो बोथोरा थाङो खोन्दो खोन्दो बेबायदिनो जों देरबाय देरनानै साख्रि मोनबाय आर्मियाव आर्मियाव साख्रि मोननायजों लोगोसे आरो जोंनि बैसोआवबो इसे देरसिन जानायजों माने जोंनि दायथ' आरो आरो गोदान गोदान बायदिसिना जायगायाव दावबायनायनि एजेन्दाफ्राबो बांलाङो बेबायदिनो साख्रि मावनाय समाव आङो फार्स्ट दावबायनायानो माने उत्तारन्सलाव आं थांजेनदोंमोन आर्मियाव भरथि जानाय लोगो लोगोनो उत्तरान्सल देरादुनावहा देरादुननिफ्राय खरदुवारा होननाय मोनसे जेराव देबि देबथाफोरखौ जोबोद मानियोमोन गोरवालनि मानसिफ्रा बे देबि देबथाफोरखौ मोनफ्रोमबो गामि जायगा खोनदो खोनदो बायदिसिना मन्दिर थानसालि जोबोद फोथायनाय दं बिथांमोना ओंखायनो बेबायदि धोरोमनि सिबिसुला जायगाफोराव दावबायनानै मोनदोंमोन जेरै

माबायाव माहोनो हरिदुवाराव थांदोंमोन हरिदुवाराव थांनानै बेहाय हिन्दु धोरोमनि मन्दिरावहा एसे दर्सन जाहैनो हादों मोनदों आरो बिनि उनाव साख्रिजों जोंहा साख्रियाव आर्मि साख्रियाव दाबसे जायगायावनो थानो मोना नालाय बेथिंनिफ्राय बिथिं पस्टिं जानायखाय जों लामा जों थांलाय फैलायनो बायदिसिना जायगाखौ नुनो मोनदोंमोन स्पेसियेलि जोंनि इउनिटनिफ्राय खारगिलनिफ्राय माने फैफिननाय समाव जोङो बैस्न' माटा मन्दिरावबो दावबायनो खाबु मोनदोंमोन जम्मु काश्मिराव बेयो हिन्दुफोरनि मोनसे जोबोद गनायजाथावना मन्दिर एबा थानसालि जाय मन्दिराव हाजो सायाव गफाबायदि दं बे गफा सिङाव हाबलांनानै देबि माटा मा बैस्न' माटाखौ दर्सन खालामनानै खालामनो मोनोब्ला गोसोनि हास्थायनायफोरा जाफुङोनो बिदिनो जोंबो मानसिफ्रा जोबोर गिदिर गिदिर नोंथांमोनहा मिथिगौ फिल्म एक्टर एक्ट्रिस गासैबो बैस्न' माथा मन्दिराव थांनानै खर' गंग्लायनानै बिमानाव सब माने बोर बियो बेबो मोनसे मख'जाथावना दावबायनायनि एजेन्दा जानानै थाबाय इस्पेसियेलि आरो बिथिं फैबाय दिल्लियावथ' जों थांनायनि फैनायनि दिल्लियानो मेन स्टेशन बायदि जाबाय न'निफ्राय सुति दाननानै थांब्लाबो दिल्लियावनो दिल्लिनिफ्रायसो जों दाब दाब जायगायाव थांनो मोनो हायो जिउआव बेबायदि थांलाय फैलायाव दावबायनायाव प्लेनावबो जों खाबुखौ मोन्नो हादोंमोन आर्मियाव प्लेनाव एसे फ्रि कन्सेसन थायोमोन बे खनसेसनफोरखौ जों खाबु लानानै दावबायनो मोनदों गुवाहाटि टु देल्लि देल्लि टु लेह लदाख चन्दिगर बेबायदिनो जों थांलाय फैलायखौ खालामनो हादोंमोन बिना फैसायावनो फ्रि अफ कस्टआव बेफोर दावबायनायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों दावबायनायाव ओरैबायदि नुथायफोरखौ नुनानै आरोबाव जोंनि गोसोआव मोनसे हुखुमोर हायै साफा मोनसे आयनाबादि आयनायाव जाखां फैनायबादि मोनसे गोसोआव जानानै थायो माने जाय जायगानि नामखौ रायज्लायनायावनो मख'योब्ला होनबा अ बेबायदि जायगायावबो बे मोनसे जायगायावबो जों दावबायनानै मोनदोंमोन अब्ला बै जायगानि पिक्चारा जोंनाव गोसोआव जाखांफैयो बायदिसिना बाथ्राफोरा जाखांफैयोब्ला जों गोसोखौ दान्दिसे रंजानाय मोनो वाह होननानै गोदोनि दिना जिउआव मोनबोनायनो जाखांलांनाय बाथ्राफ्रासो बा जाथायफ्रासोनो सना फिथरबायदि जायो अल्टार माबा माबा बुङो गोजामासो सना होननानै बुंनायबादि बेबायदिनो जोबोद गोजोनथाव गोजोनथाव दावबायनानै जों जिउखौ रिफ्रेस खालामनानै मोनबाय बेनि थाखाय साबायखर बे दावबायनायनि खाबुखौ बिथां सोरजिगिरि अनान गसाया जोंनो होनायनि थाखाय खौथि खौथि साबायखर थाबाय आनान गसायखौ धयनबाद